नमस्ते हाँ हाँ बोल रही हूँ हाँ तो क्या काम है आपके क्या आपका क्या काम है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं मज़बूत है मज़बूत है आपका बीस हज़ार कम हो जाएगा दस हजा हम हम पन्द्रह सौ कर देंगे तो बताइए तो कितना आप देंगी तो वही हिसा हिसाब से बताएँगे महंगाई भी है ना अच्छा ठीक है हम अच्छा है देंगे हम गरांटी के साथ करेंगे ना नहीं मैं करती हूँ नहीं हम करेंगे हम ही हम आ जाएँगे नौ बजे तक ले अच्छा दस दिन में हो जाएगा दस दिन तो लगना है ना बिसन घर में ही लगाना है बाथरूम है किचेन है रूम है लैट्रिंग लैट्रिंग है ठीक है ठीक है ठीक है कर दें